جی میں جانوروں کی لڑائی تو زیادہ نہیں صرف مرغوں کی لڑائی دیکھی ہے میں نے اور بھینسوں کی تو بھینسوں کی لڑائی تو دیکھنے میں انجوئے بھی کرتے ہیں مزہ بھی آتا ہے اور زیادہ کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن جو مرغے کی لڑائی ہو نا اس سے میں وہ اسے پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ مرغے کے پیر میں خنجر باندھ دیتے ہیں ایک دوسروں کو لڑواتے ہیں ایک دوسروں کی آنکھیں پھوڑتے ہیں مجھے مرغے کی لڑائی سے سخت نفرت ہے لڑائی کروانے والوں سے بھی سخت نفرت ہے بھائی وہ جانور ہے بے زبان جانور اس کے پیر میں آپ خنجر باندھ رہے ہو نوکیلا چاقو جیسے وہ اس کی آنکھیں پھوڑتے ہیں وہ اس کی آنکھیں پھوڑتے ہیں وہ بے زبان جانور اسے کیا پتا کہ اس کے پیر میں خنجر ہے ہے جب تک ایک مر نہ جائے جب تک میں لڑواتے رہتے ہیں بتاؤ یار مجھے اس یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے